हस्पिटाल गोदोनि दिनावथ' हस्पिताल आ मेरला गैयामोन क'क्राझारावबो मोनसेल'मोन दाथ' मेरला हस्पिताल जाबाय एमआरएम दं आरो जोंना थिनालि थिनालियावबो दं आरो हरै देबोरगावआवबो हनै माबा केन्सार हस्पिताल होनदों नामा बेबो दं आरो दानि दिनावथ' फार्मासि याबो मेरला जाबाय थिनालिफोरावबो जोंनाव मेरला दं दाना गामि गामिबा आसा दंखायो आसाफोर आसाफोरजोंबो नायजायो आरो हस्पिताल आव लांनोबो दाना गारि गरा मेरला जाबाय दसेनो सहैब्रबखायो जों माबा लोमजाबा हस्पितालाव लांनो थाखाय गामि गामि गारि सालायना बिदिनो एम्बुलेन्स दं एम्बुलेन्स खौबो लेंहरबा मोनो